درجہ در اصل بات یہ ہے کہ مجھے جب فوٹو گرافی کا بہت شوق ہے تو میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ میں فوٹو کے لیے کافی دور دور بھی گیا ہوں جس کے لیے مجھے وہاں کی لوکیشن جیسے کہ میں نینی تال کا بھی فوٹو کے لیے گیا ہوں گھومنے کے لیے تو وہاں میں نے جب دیکھا ہے تو میں فوٹو اسپیشلی میں جو گیا تھا وہ میں فوٹو کے ہی لیے گیا تھا کیوں کہ وہاں کا جو نظارہ ہے پہاڑی ایریے وغیرہ ہیں وہ کافی اچھے ہیں اور بھی میں کافی اپنے گھر سے کافی دور دور جا چکا ہوں فوٹوؤں کے لیے کیوں کہ مجھے جو ہے نا فوٹو کھینچنے کا اور اس کا بہت اچھا بہت اچھا لگتا ہے کھینچنا اور شوق بھی ہے اور جس کی وجہ سے میں نے کبھی کبھی اپنے پیج پہ بھی میرا پیج ہے گا انسٹاگرام پہ اور اس پہ میں اب جب میں اس پہ فوٹو ڈالتا ہوں تو کافی اچھے اچھے اور لائک کمینٹ آتے ہیں جس وجہ سے مجھے کافی اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ ایک وصول ہو گئی ہے جس وجہ سے جو فوٹو پہ آپ کے لائک اور اچھے ویو آتے ہیں کمینٹ آتے ہیں تو وہ چیز آپ کو اچھی لگتی ہے جس وجہ سے میرا جانا وہاں پہ سپھل ہو جاتا ہے اور مجھے ایک اندر سے خوشی ملتی ہے